हांजी ते रुट्टी बनाना ते मिगी बड़ा गै शैल लगदा में रुट्टी बनाने च ते बड़ी गै शैल आं में रुट्टी खाने च बी ते बनाने बिच्च बी ते मिगी मेरे घर आहलें गी बी मेरे हत्थ दियां रुट्टियां बड़ियां गै पसंद औंदियां बट पर सारी निं में बनाई लैन्नी आं बस थोह्ड़ी थोह्ड़ी गै अ'ऊं बनाई सकदी आं अ'ऊं अ'ऊं गी बड़ी गै चीजां मिगी मुश्कल गै लगदियां बनाना जिन्ना जे जिन्ना कोई चीज होंदी ना जिन्ना राजमाह् रूजमाह् चौल एह् ते अस बनाई लैन्ने सारे गै सानूं एह् सारी चीजां बनाना ठीक लगदा ते अस बनाई बी लैन्ने सारी चीजां बट कुछ कुछ साढ़ी इ'यां मिगी अस अस डोगरे आं ते सानूं डोगरी रुट्टी बनाना जैदा शैल लगदा कुछ कुछ डोगरी दियां चीजां होंदियां जेहड़ियां ओह् बड़ियां गै मुश्कल होंदियां बनाना जि'यां मद्दरा ओह् बड़ा गै मुश्कल होंदा डोगरी च ओह् बनाना ते फिर ओह्दे बाद घ्यूर ओह् बी मिगी बड़े मिगी मुश्कल लगदे बनाना साढ़ी डोगरी चीज ऐ एह् दौनें चीजां मिगी बड़ियां गै जैदा मुश्कल लगदियां बनाना पर में सोच्चेआ चलो सिक्खी लैग्गी ते में अपनी बूजी घर गेई ते उ'नेंई औंदा बनाना पर एह् मद्दरे दा केह् होंदा कि एह् दुद्ध फटी जंदा ओह्दे बिच्च जेल्लै ओह् बेसन पान्ने अस जिल्लै ओह् पान्ने ते ओह् दौ मिंटें च गै फटी जंदा ओह् दुद्ध ते ओह् बड़ा गै मुश्कल लगदा हल्ली बी मी शैल तरीके कन्नै बनाना नेईं औंदा पर में चलो में सिक्खी लैन्नी आं बनाना घ्यूर मिगी शैल नेईं औंदे बनाना घ्यूर बी में अपनी नानी कोला थोह्ड़े थोह्ड़े थोह्ड़े बनाना सिक्खा नी पर एह् साढ़ी डोगरी एह् घ्यूर एह् एह् चीजां बनाना बड़ियां गै मुश्कल न इं'दी जेह्ड़ी रेसपी ऐ जिन्ना एह् तरीका ऐ इ'नेंगी बनाने दा एह् अलग गै तरीका ते ऐ सानूं थोह्ड़ा मुश्किल लगदा बच्चे हल्ली में थोह्ड़ी अस हल्ली पढ़ा ने आं पर साढ़े ताईं एह् बड़ा मुश्कल ऐ अस अपनी दादियें दूदियें कोला सिक्खने आं मेरी दादी ने मी बड़ा कुछ बनाना सखाया हा नानी ने बी सखाए दा ताइयें कोला बी सिक्खेआ बूजियें कोला बी सिक्खेआ थोह्ड़ा थोह्ड़ा बट एह् सारा कुछ बनाना बड़ा गै मुश्किल चीजां न जिन्नां में ओह् बनाई लैन्नी केह् आक्खदे घ्यूर ते चलो में हून थोह्ड़े बोह्ते बनाई लैन्नी आं बट

फिर ओहदे बाद मिगी साउथ दियां थोह्ड़ियां डिशां न जेह्ड़ियां मिगी बनाना बड़ियां मुश्किल लगदा जि'यां डोसा साउथ दा एह् मेरा भ्रा उत्थै साउथ च गेदा ते में उत्थै डोसा बनाना बी सिक्खेआ ते डोसा बनाना बी मिगी बड़ा गै मुश्कल कम्म लगदा क्योंकि ओह्दा जेह्ड़ा बैटर होंदा जेह्ड़ा ओह् बनाना होंदा उस्सी घोलियै ओह्दी जेह्ड़ा उस्सी ओह्दे घोल होंदा ते उस्सी घोल गी बनाना बड़ा गै जैदा मुश्कल कम्म ऐ क्योंकि ओह्दी कांसिसटैंसी दिक्खनी पौंदी कि ओह् किन्ना ओह्दे बिच्च पानी पाना किन्ना पानी ओहदे बिच्च नेईं पाना ओह् सारा दिखना पौंदा ओह् बड़ा गै मुश्कल होंदा क्योंकि ओह्दे बिच्च पानी निं कदें पानी मता पेई जंदा कदें घट्ट पेई जंदा ते फिर ओहदे जेह्ड़ा ओह् ऐ ओह् बड़ा मुश्कल होई जंदा बनाना ते फिर घ्यूर दा बी सेम ऐ घ्यूर बी तां गै सानूं मुश्किल लगदे क्योंकि ओह्दे च सानूं पानी दा निं पता चलदा कि ओहदे बिच्च असें किन्ना पानी पाना ऐ ते पर मद्दरे दा बी इ'यै ऐ मद्दरा दौ मिंटे च फटी जंदा ओह् दुद्ध बिच्च जिल्लै अस ओह् बैसन बगैरा पान्ने ओह्दे बिच्च ते ओह् बी दो मिंटें च फटी जंदा क्योंकि ओह्दे बिच्च सानूं थोह्ड़ा लून बी पाना पौंदा थोह्ड़ा ओह् बी पाना पौंदा खंड बी पाना पौंदी ओह् फटी जंदा ओह् तां सानूं थोह्ड़ा मुश्कल लगदा पर आस्ता आस्ता चलो आक्खदे गै ऐ निं कि अंग्रेजी बिच्च है निं क्हाबत आखदे निं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफैक्ट ते उ'ऐ ऐ कि के जिन्नी अस ट्राई मारदे रौह्गे उस्सी चीज गी ओह् ओह्दी ओह् करदे रौह्गे प्रैक्टिस करदे रौह्गे इन्नी गै तौले सानूं ओह् चीज बनाना आई जानी ऐ ते उ'ऐ गल्ल ऐ कि जिन्ना जिन्ना अस उस्सी प्रैक्टिस करदे रौहगे इन्नी गै तोले सानूं ओह् चीज बनाना आई जानी ऐ फिर ओह्दे बाद होर की मी बनाना मुश मिगी बड़ी बड़ी चीजां न जेह्डियां मिगी बनाना बड़ा मुश्कल लगदियां जिन्ना मिगी ओह् केह् आक्खदे उस्सी जिन्ना चाइनीस चीजां न ओह् बी मी बनाना बड़ी मुश मोमोस मी बनाना मी बड़े मुश्कल लगदे ओह्दा ओह् जेह्ड़ा आटा होंदा उस्सी गुन्नियै फिर ओह् ओहदे बिच्च जेह्ड़ा ओह् पांदे न बंद फुल्ल बगैरा ओह् बनाना बी ओह् बी मी बड़ा मुश्कल लगदा ओह् बड़ा मुश्कल कम्म ऐ मैह्नत आह्ला कम्म ऐ ओह् बी चीजां सानूं बनाना बड़ा गै मुश्कल कम्म लगदा ऐ फिर ओह्दे बाद बड़ी जेह्ड़ी शैल शैल चीजां होंदियां केह् आखदे उस्सी दाल दाल बनाना मिगी थोह्ड़ा असान कम्म लगदा दाल बनाना ते असान गै होंदा बट राजमाह् राजमाह् बनाना थोह्ड़ा मुश्कल ऐ क्योंकि ओह्दा मसाला मता होंदा ऐ फिर ओह् उस्सी बनाना थोह्ड़ा मुश्कल आई जंदा जि'यां पीले अंबल बनाना बी थोह्ड़ा मुश्कल ऐ उस्सी अंबल गी पैह्लें ओह् एड्डा मुट्टा होंदा ऐ ओह्दा कद्दू उस्सी कट्टो बगैरा ओह् बी बनाना बड़ा गै मुश्किल कम्म होई जंदा ऐ फिर एह् चीजां थोह्ड़ी थोह्ड़ी मुश्कल कुसै लोकें तांई एह् चीजां असान बी हैन बनाना जेह्ड़ी बनाई बनाइयै पर अस हल्ले निक्के आं सानूं थोह्ड़ा मुश्कल औंदी एह् चीजां बनाने बिच्च जिन्ना मिगी कोई आक्खे कि तू हून गाजर दा हलबा बनाई ओड़ ते गाजर दा हलबा बनाना चलो ठीक ऐ बट ओह् उस्सी पैह्लें ओह् छूरना उस्सी किन्ना छूरने गी किन्ना टाइम लगदा किन्नी बारी हत्थ बी बड्डोई जंदा ओह्दे बिच्च छूरदे छूरदे ते गाजरां दा हलबा बनाना बी सर्दियें च लोक सारे आखदे बनाई ओड़ेआ पर बनाना कि'यां पैह्लें फिर छूरना इन्ना टाइम लग्गदा उस्सी छूरने बिच्च उस्सी छूरदे र'वो छूरदे र'वो इन्ना टाइम लगदा उस्सी बनाने बिच्च फिर ओह्दे बाद केह् आखदे नी उस्सी द दाल दा दाल दा हलबा ओह् बी बनाने बिच्च मिगी बड़ा गै मुश्कल कम्म लगदा

पाव भाजी बी बनाना इन्ना मुश्कल लगदा ओह्दी रैसपी मिगी इन्नी मुश्किल लगदी मेरे कोला ते ओह् बनदी गै नेईं ना है कदें बी ते फिर ओह्दे बाद होर बी बड़ी बड़ी चीजां न जिन्ना साढ़े ओह् केह् आखदे उस्सी उस्सी केह् आखदे निं प पकौड़े ओह् बी बनाना मिगी थोह्ड़े मुश्कल कम्म ऐ लगदा ऐ कौन प्याज प्यूज छिलदे र'वै गंढे छिल्लने गी इन्ना टाइम लगदा ओह् चीज किन्ना बनाना किन्ना मुश्किल कम्म ऐ फिर ओह्दे बाद एह् केह् आक्खदे समोसे समूसे बनाने ते सब्ब तों मुश्कल कम्म ऐ पैह्लें ओह् ओह्दे ताईं आलू बोआलो फिर ओह्दे बिच्च आलुएं गी भुन्नो फिर फिर ओह्दा आटा गुन्नो मैदा गुन्नो मैदे गी फिर उस्सी बेल्लो फिर ओह्दे बिच्च ओह् भरो फिर उस्सी फ्राई करो ओह् बी ते किन्ना मुश्कल कम्म ऐ किन्ना टाइम लगदा उस्सी चीज गी बी बनाने बिच्च फिर ओह्दे बाद अस किन्नी किन्नी चीजां बनांदे रौह्ने कदें घर कदें जिस दिन इ'यां मोसम शैल होंदा अस कदें समोसे बना ने कदें पकौड़े बना ने मम्मियां साड्डे ताईं एह् चीजां बनादियां बड़ी चीजां जेह्ड़ी साड्डी मम्मी बी नेईं औंदियां अस म्ह्ल्ले दी लोकें कोला सिक्खने जां अपनी दादियें नानियें चाचियें कोला सिक्खने जि'यां में आखनी घ्यूर घ्यूर ते मेरी मम्मी आपे मेरी मम्मी गी घ्यूर बनाना हैनी औंदे हैन में अपनी मम्मी गी इन्नी बार आखेआ कि मम्मी चलो मिगी हून तुस घ्यूर बनाना सखाई ओड़ो में मेरा मिगी पसंद हैन घ्यूर खाना ते में अपनी मम्मी गी बड़ी बार बोलनी के मम्मी घ्यूर बनाना सखाओ ते मेरी मम्मी आपै निं औंदे हैन घ्यूर बनाना फिर में अपनी नानी घर गेई में नानी मेरी नानी गी बड़े शैल घ्यूर बनांदे क्योंकि साढ़े डोगरें दे ब्याह बिच्च लोक राती घ्यूर बनांदे ते मेरी नानी दे सारे म्ह्ल्ले मेरी नानी कोला गै घ्यूर बनोआंदे न क्योंकि मेरी नानी बड़े शैल घ्यूर बनांदी ते अगर मेरी नानी सौ घ्यूर बनाग ना सौ घ्यूर इक्कै ले बनदे इक्कै इक्कै उं'दी श शेप होंदी इक्को ले गोल होंदे ओह् इक्के बराबर पूरे तरीके कन्नै मेरी नानी इक्कै ले शैल इन्नै शैल घ्यूर बनांदी ते मिगी उं'दे क्यूर इन्नै पसंद औंदे मी केह् उ'नें उं'दे घ्यूर सारें गै बड़े पसंद करदे साढ़े नानी इन्नै शैल घ्यूर बनाई लैंदी मेरी बूजी जेहड़े मद्दरा इन्ना शैल मेरा मद्दरा बनांदी मेरी दादी सारे मिगी में बी रुट्टी शैल बनाई लैन्नी सारे मिगी पुच्छदे कि तू इन्नी रुट्टी कि'यां शैल बनाई लैन्नी ते में आखनी मेरी दादी बी रुट्टी बड़ी शैल बनांदी ही ते मेरी नानी बी रुट्टी बड़ी शैल बनांदी ही ते में दौनें कोला थोह्ड़ी थोह्ड़ी चीजां सिक्खियै मिगी हून बनाना आई जंदी मेरी मम्मी मेरी मम्मी गी बी में किन्नी रुट्टी बनाना सक्खानी मेरी मम्मी गी बी इन्नी रुट्टी बनाना हैनी औंदी क्योंकि मेरे शोंक शोंक दी गल्ल होंदी कुसै गी शैल रुट्टी बनाना शोंक गै तरीका कोई इ'यां इ'यां बनांदा ऐ कि चलो टब्बरै गी खलानी ऐ पर नेईं मेरी मिगी रुट्टी बनाना बड़ा पंसद ऐ ते मेरी मम्मी गी इन्ना पंसद नेईं ते उ'नें नेईं सिक्खेआ मिगी हूनै दा गै रुट्टी बनाना इन्ना पसंद ऐ ते में बनांदी रौह्नी मिगी बड़ी आदत ऐ रुट्टी बनान दी तां करियै में रुट्टी इन्नी बन्नानी में आपूं बी खन्नी सारें गी बी खलान्नी ते मेरी मम्मी मेरे कोला गै जिन्ना कोई असान चीज होऐ ना जिस दिन दाल दूल बनानी होए ते मेरी मम्मी आपै गै उस दिन सबेरे उट्ठियै बनाई ओड़दी रुट्टी ते जिस्स दिन कोई मुश्किल रुट्टी बनानी होंदी निं ते मेरी मम्मी मी आखदी लै नंदनी उट्ठ ते तू गै बना रुट्टी ते मेरी मम्मी गी एह् होंदा कि एह् श एह् रुट्टी मती शैल बनाई लैंदी ते मेरी मम्मी मेरे कोला गै बनोआंदी ते जेल्लै में बनानी ते मेरी मम्मी बोलदी हां हून एह् रुट्टी शैल ऐ मेरी मम्मी सारी रुट्टी मेरे कोला गै मती बनोआंदी ऐ होर कुसै कोला निं बनोआंदी ऐ मेरी मम्मी गी बड़ा ओह् ऐ कि नंदनी गै सारी रुट्टी बनावै नंदनी गै सब कुछ करै मेरी मम्मी गी मेरी गै हत्थै दी रुट्टी पसंद औंदी ते मेरे गै हत्थै दी ओह् मती रुट्टी खंदी मेरी मम्मी उ'नेंगी मेरी गै चीजां पसंद औंदियां मेरे पापे गी बी मेरे हत्थै दी मेरी जे मेरे घर कोई रिशतेदार औंदा उ'नेंगी बी मेरे हत्थ दी रुटी इन्नी पसंद औंदी ओह् ओह् मी मेरी रेसपी पुच्छदे कि एह् चीज तू कि'यां बनाई सारे मतलब मिगी पुच्छदे रौंह्दे के एह् चीज तू कि'यां बनाई बगैरा बगैरा फिर उ'नेंगी में दस्सनी कि एह् चीज इ'यां बनाओ हून अस अलग अलग तरीके कन्नै जि'यां मेरी मासी दा घर उंदे घर दे कोल कश्मीरी रौंह्दे ओह् अलग तरीके दी चीज बनांदे फिर में उं'दी रैसपी बी दिक्खनी दम आलू दम आलू बनाना किन्ना मुश्कल कम्म ऐ में उं'दे कोला सिक्खनी जि'यां ओह् सौंफ सूंफ कन्नै इ'यां रुट्टी बनांदे में उं'दे कोला बी कि'न्नी कि'न्नी चीजां सिक्खनी आं उद्धर दे लोकें कोला मतलब अलग अलग अलग अलग जियां साड्डी इंडिया बिच्च डाई डाइवर्स ऐ साढ़ा इंडिया इन्ना जैदा डाइवर्स ऐ ते अलग अलग हर इक जगह हर इक जगह इन्नी जैदा वैराइटी ऐ अलग अलग हर इक चीज बनाने दा अलग अलग तरीका ऐ जिन्ना उद्धर दे लोग शलगम पाइयै राजमाह् बनांदे फिर उस्सी बोलदे बी ओह् कुछ हर जखनी जूखनी बोलदे ओह् चीज इन्नी सोआद होंदी ओह् चीज बी मी सोआद लगदी फिर ओह् साढ़े इत्थै लोक मूली दी इन्नी सब्जी निं बनांदे ओह् लोग मूलियें दी सब्जी बनांदे ओह् बी बड़ी सोआद होंदी बड़ी शैल होंदी बड़ी डिफीकल्ट ओह्दी रैसपी होंदी ऐ बनाना फिर ओहदे बाद ओह् बी अस वेजीटेरियन आं सानूं वैजीटेरियन दी गै रेसपियां पता न ते में साढ़े घर अस सारे गै वैजीटेरियन खन्ने ते वैजीटेरियन बिच्च बी किन्नी जैदा बराइयटी होंदियां ते उंदी ते नान वैजीटेरियन कोला वैजी वैजीटेरियन दी जेह्ड़ी रैसपियां न ओह् मतियां मुश्कल न उंदी चीज गी बनाना जैदा मुश्कल कम्म ऐ ते अस बनाई लैन्ने आं में बी खाई लैन्नी सारे खाई लैन्ने सानूं बनाना स्हेई लगदा एह् कम्म